हाँ हाँ क्या आप अमन की टीचर बोल रही हैं मे अमन की मम्मी बोल रही हूँ मुझे अमन की शिकायत करनी थी आपसे ये इस्कूल नहीं आता है और पढ़ाई भी नहीं करता होमवर्क नहीं करता है टाइम से और शैतानी भी करता है बहुत और बच्चों को परेशान करता है इस्कूल में नहीं डाँटते हैं हम चिल्लाते भी हम हाँ होमवर्क करता है मैं लेकर भेजती हूँ उसको पढ़ाने लेकिन वह बैठता ही नहीं है मस्ती करते रहता है शैतानी बहुत करता है हाँ मैंने कहा कि तुम्हारी टीचर से मैं तुम्हारी शिकायत करके आऊँगी तो आप थोड़ा सा डराया हाँ हाँ हमारे घर का माहौल तो ठीक है

अब हाँ

इस्कूल में भी थोड़ा सा उसको आप डराया करो सुनता नहीं है वह नहीं बस यही बोलना था आप भी थोड़ा सा ध्यान उसके बाद आप कहें